जय झूलेलाल महाराष्ट्र में धंधनि जी तमामु घणी थी वेई आहे धंधा तमामु वधी विया आहिनि छाकाणि त असांजो जेको ट्रन्सपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी आहे उहो रोड रेलूं मेट्रो तमामु वधाईंदो थो वञे जीअं नंढा नंढा गांव शहरनि सां जुड़ंदा रहनि ऐं उन्हनि उहे पंहिंजो जेको माल ठाहिनि था गांवनि में जेको माल ठाहिनि था मिटीअ जो माल हुजे कपिड़े जो माल हुजे हथु सां ठहियल कुझु शयूं हुजनि उहे खणी अचनि था ऐं उहे अची वॾनि वॾनि माना मोलनि में पंहिंजो विकणनि था ऐं इनकरे उहा शइ बि हले थी ऐं हुनखे बि रोज़गार मिले थो ऐं माण्हुनि खे बि ख़बर पवे थी भाई इहा इहा शइ हिन गांव मां अचे थी हुननि खे जेके मशीन जूं ठहियल शयूं आहिनि ऐं हथु जी शयुनि जो फ़र्क़ु थो मिले ऐं हुन जेके गांवनि में रहनि था हुननि खे रोज़गार मिले थो ऐं असांजी संस्कृती बि क़ाइम थी रहे ऐं ग़रिबनि जो रोज़गार बि मिले थो ऐं सभिनी जो सुठो हले वेठो जय झूलेलाल